अगर अस गल्ल करचै इक अगर अस गल्ल करने आं इक मर्द ते जनानी दी घरै बिच उं'दी केह् भूमिका होंदी ऐ एह् जि'यां कि पैहले जमाने च सारें कोला ज्यादा जेह्की भूमिका ही ओह् इक मर्द दी ही कि मर्द जेह्ड़ा मर्द ऐ ओह् घर बिच्च सब तूं बड्डे होने दे कारण ते कमांदा हा अपनी जनानी गी जेह्ड़ा ओह् चाहंदी ही ओह् उसी नेईं दिलाई सकदा हा जां कि ओह् इज्जत जेह्की चाहंदी ही ओह् उसी नेईं देई सकदा हा ते अज्ज दे जमाने बिच जेह्की जनानी ऐ ओह् मर्द दी बराबरी करदी ऐ ते जियां मर्द घरूं बाह्र जंदा ऐ कम्मकाज करने गी अज्ज दे समें च अज्ज दे जमाने बिच इक्क जेह्ड़ी जनानी ऐ ओह्बी उ'आं गै सवेला उटि्ठ्यै जंदी ऐ घरूं बाहर बी जंदी ऐ कम्म करदी ऐ अज्ज दे जमाने च जनानी बी इक्क मर्द दे मुताबिक कम्म करदी ऐ ते अपने परिवार दा गुजारा करदी ऐ इ'यां गै जां अजकल दिक्खेआ जा कि पैहले जमाने च जेह्की कुड़ियां हियां उ'नेंगी इन्ना पढ़ाया जंदा हा जां ना गै लखाया जंदा हा पर अज्ज दी जनरेशन ऐ ओह् इन्नी के चेंज होई दी ऐ कि जेह्ड़ी ओह् ऐ कि अज्ज दे समें च मर्द न उ'नेंगी इन्ना पढ़ाई बिच्च इन्ने अग्गै नी ऐ जिन्ने कि ओह् अज्ज दे जमाने बिच जिन्नी जनानी अग्गै ऐ जां इक्क कुड़ी अग्गै ऐ ते इ'यां गै अज्ज दे समें च इक्क जनानी दा दे बगैर जां पिछले जमाने च इक जनानी दे बगैर जां स्त्री बगैर घर चलना बड़ा गै जरूरी हा ते हून अस मतलब के जानी गेदे आं कि इक कुड़ी दे बिना एक्क जेह्की घर ऐ परिवार ऐ ओह् नेईं चली सकदा इ'यां के अज्ज दे समें च जेह्ड़ा कि इत्थूं दे इक कुड़ी दा जेह्ड़ा एक्क मक्सद हुंदा ओह् तां के पूरा होई सकदा कि उसी कि अग्गै बधने दी घरै दा बी घरें आह्ले दा बी अपने परिवार दा बी ज्यादा सैहजोग होना चाहिदा कि उसी अग्गै बधने दी जेह्ड़ी ऐ आज्ञा देन जां कि उसी अपने जेह्ड़े घर तूं बाह्र कम्म करने दी अनुमति देन ओह् कम्म करियै अपने घरे आह्लें दा नाम जि'यां कि अपने परिवार दा नाम रोशन करी सकै एह् नी कि अज्ज दे समें बिच ज्यादा जेह्ड़ी भूमिका ऐ ओह् ज्यादा इक स्त्री दी ऐ इक जनानी दी ऐ जेह्ड़ी कि अपनी घरै आह्ली घरै गी अपने परिवार गी जेह्ड़ी सांभदी ऐ जियां कि सवेरे उट्ठियै सारें कोला पैहलें उठदी ऐ अपने घरै दा कम्म करदी ऐ फ्ही ओह्दे बाद अपने बच्चें गी दिखदी ऐ जां फ्ही ओह्दे च अपनी कोई नौकरी करदी ऐ जेह्ड़ी ते उसी करियै ते ओह् बापस घर आह्नियै कम्म करदी ऐ पर अज्ज दे जमाने बिच जेह्ड़ा मर्द ऐ ते ओह् ओह्दे इक्युअल कम्म करदा ऐ ओह्दे बराबर दा कम्म करदा जि'यां कि अगर अज्ज दे जमाने बिच जेह्ड़ा मर्द ऐ ओह् बी सबेरे जल्दी उट्ठियै अपने घरें आह्लें दे कन्नै साथ दिंदा ते ओह्दे कन्नै कम्म करियै ओह्दे हर दुख सुख दे साथ दिंदा ऐ ना कि कल्ले ते उ'आं गै अजकल जेह्ड़े पुरश न ओह् ैरे दा बी सारा कम्म करदे न अज्ज तूं पैहले अगर अस्स गल्ल करचै ते ऐसा किश नी हुंदा हा जे जियां कि पैहले जमाने च जेह्ड़ियां कुड़ियां हियां उ'नेंगी घर तूं बाह्र नीं कड्ढेआ जंदा हा ते उ'नेंगी इक चु'ल्ले चौक्के दे बिच गै अपना पूरा जीवन बतीत करना पौंदा हा पर अज्ज ऐसा कोई किश नी ऐ पर एह् ऐ कि अज्ज कुड़ियां घट्ट कम्म करा'दियां घरै दा ते जेह्के मुड़े न ओह् घर दे कम्मै च ज्यादा रौहंदे नै ते इ'यां गै हून जेनरेशन जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी इत्थूं दे लोग न जेह्ड़ी इत्थूं दी जेह्की स्याने न उ'नेंगी बी ऐसा लगदा कि नेईं कुड़ियां जेहड़ियां न ओह् मुड़ें कोला ज्यादा तेज न ते ओह् ज्यादा अग्गै बधी सकदियां न